मेरे क्षेत्र में काफ़ी सारी काफ़ी तरह की सिलाई और बुनाई कार्य किए जाते हैं और यह एक अनोखा अनूठी ही सबसे अलग ही तकनीक है और जो है ये है हमारी जो है पारंपरिक पोशाक है वो है धोती कुर्ता है लहंगा लूगड़ी है औरतों के लिए तो ये काफ़ी सारे अलग ही पोशाक हैं और जो है हमें बहुत ही अच्छी लगती है और हमारी संस्कृति के हिसाब से बहुत ही अच्छी लगी है और इसको मैंने काफ़ी बार बनाने की भी कोशिश की है और मैंने बनाई भी है इसलिए हमारी ये पोशाक है जो मुझे अच्छी लगती है